हाँ जी हाँ हाँ जी बोलिए सर हाँ हाँ हाँ बोलो आप डॉक साहब ही हूँ अच्छा कान में दर्द हो रहा है आप के क्या हुआ कान दिखाओ इधर घूम कर हाँ क्या हुआ कान में आप के तकलीफ़ हो रही है अच्छा अच्छा अच्छा तो कान के पर्दे पर कोई स्क्रैच आ गया होगा आप के अच्छा अच्छा तो आप को कान से कभी कभी कोई पस वस निकलती है या कान में अभी नॉर्मल है तो वो दर्द करता होगा उस में से अच्छा उसके बा उसके अलावा कान में कोई प्रॉब्लम अलग से कोई थी सर दर्द होता है उसके कान से रिलेटेड कोई और अच्छा और जेनरली कभी कान दुखते हैं हर पन्द्रह बीस दिन में एक बार कान भी नहीं दुखता है अच्छा और कान में उसके हाँ हाँ उसके अलावा आप को कभी कान में खुजली वुजली चलती है और खुजली चलती है तो आप क्या चाभी का इस्तेमाल करते हो या ईयरबड का इस्तेमाल करते हो अच्छा रूई से ही हाँ क्योंकि क्या है एक तो इसका इस्तेमाल मत किया करो आपकी क्या हो रहा है कान के पर्दे में एक कट लग गया है तो उस कट को रिपेयर करने के लिए सब से पहले मैं आप को दो तीन रेमेडीज़ बताता हूँ तो आप को उसको रेगुलर फॉलो करना है ठीक है एक हाँ एक तो आप को क्या करना है कान में कोई भी तरह की अगर खुजली हो तो उसको आप को सहन करना है ना कि कोई रुई भी नहीं लगानी है अभी तक तो उसको बस बाहर बाहर से हाथ को सेहलाइए उसको बिल्कुल भी उसको रुई इयरबड वग़ैरह भी कुछ इस्तेमाल मत कीजिए और दूसरा मैं आप को एक देता हूँ ड्रॉप वो रेगुलर आप कान में डालिए ठीक है और तीसरा आप को मैं कुछ टेबलेट देता हूँ वो टेबलेट भी आप लिख कर रखिए

और एक चीज़ और करनी है आप को कान के लिए एक प्राणायाम आप को मैं बताता हूँ ब्राह्मरी कर के प्राणायाम होता है वो आप को रेगुलर करना है रोज़ सुबह ठीक है और इसके अलावा एक चीज़ आप को और करनी है हमेशा एक कान को ज़्यादा लेफ्ट में दर्द है या राइट में दर्द है लेफ्ट वाले में दर्द है या राइट में दर्द है

अच्छा राइट वाले में दर्द है ना हाँ तो राइट में आप को कभी नहीं सोना है ठीक है जिस में दर्द है ना उस में कभी नहीं सोना है ठीक है और मैं आप को टेबलेट्स वग़ैरह लिख के देता हूँ वो टेबलेट आप रेग्युलर कीजिए कंटिन्यू उसको ठीक है दो दिन में एक मतलब एक है सुबह नींद से उठते ही है और उसके अलावा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा कान का आप का आप को घबराना नहीं है उस ऑपरेशन के लिए ठीक है ना ऑपरेशन का बोला है ना तो इस में क्या छोटा सा ऑपरेशन होगा इस में आप को अपने आधार कार्ड ले कर आना है ठीक है और आप की जो भी पुरानी रिपोर्ट्स है जो कान के रिलेटेड है किसी पहले किसी डॉक्टर को दिखाया था हाँ तो उनकी भी आप को रिपोर्ट ले कर आनी है पर्चियाँ ले के आनी है साथ में ठीक है ना तो आप को ऑपरेशन होगा सुबह ठीक है ना दो एक दिनों में अच्छा नहीं मतलब कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी अगर पर्ची हो आप को तो उसको ले कर आना है इस हाँ इस छोटे से हाँ छोटे से ऑपरेशन में क्या होगा कान के साइड से आप का कट लगा कर उस पर्दे पर अपन ट्रीटमेंट करेंगे और उस पर्दे को हल्का सा जोड़ने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आप का दर्द जो होगा तो ऑपरेशन के बाद आप को कम से कम तीन महीने तक दवाई डालनी है रेगुलर ड्रॉप डालनी है और ये ड्रॉप डालने के बाद तीन महीने बाद एक बार आप को वापस चेक करना है ठीक है ना और दवाई डालने के बाद आप को चार से पाँच दिन में एक बार ऑपरेट जो किया था हम ने तो उसकी रिपोर्ट आप को वापस देना है एक रिपोर्ट अपन वापस करवाएंगे ठीक है उस से आप का जो भी डेटा होगा ना पुराना उसको भी मैच करवा कर देखेंगे आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि आप के जो कट लगा है ना छोटा सा ऑपरेशन होगा ज़्यादा बड़ी बात है नहीं उस में ठीक है ना ओके एक बार ये पर्ची है और सामने से दवाई ले लेना जो मैंने दी है ठीक है